ते जि'यां कि में जम्मू दी रौह्ने आहली आं ठीक ऐ सुनो मेरे भैनो ते भ्राओ में इद्धर जम्मू दी रौह्ने आहली ते मिगी में डोगरे लोकें च रौह्ने आहली आं इत्थै में पली बड़ी दी आं निक्के गांव च ते जित्थै मिं स्कूल च पढ़दी ही हां एह् गल्ल सच्च ऐ कि बाकी देशें बाच्छ देशें दी जेह्ड़ी स्टेटां होंदियां उं'दी स्टेटें आंह्गर साढ़ी जम्मू दे बिच्च बी काफी जैदा गेमें गी अग्गें कीते जंदा लोकें लोकें दे बच्चे जेह्ड़े हुंदे उ'नेंगी आखदे सपोर्ट कीता जंदा उ'नेंगी आखेआ जंदा कि तुस मते मते हिस्सा लैओ अपने गेमें दे बिच्च मता मता खेलो ते तुसेंगी उन्ना गै नाम थ्होना ते एह्दे बिच्च केह् होंदा कि बच्चे इ'यै जेही गल्लां सुनदे फिर केह् करदे ओह् बी पार्ट लैंदे इ'नें गेमें च फिर इंदे गेमें च पार्ट लेइयै उ'नेंगी शैल ईनाम थ्होंदा फिर अग्गें अग्गें बधदे इत्थूं तक्क जिल्लै बच्चा शैल खेल्ले ओह् स्टेट लैवल उप्पर खेलदा अगर कुसै स्टेट लैवल च खेढेआ फिर उस्सी नेशनल लैवल उप्पर खलाया जंदा ते मेरा बी इक स्कूल ऐ जेह्दा नाम ऐ ज्वाहर नवोदय विद्यालय नड्ड साम्बा ओह् इक डिस्ट्रिक्ट साम्बा दे बिच्च पौंदा हा नड्ड दे गांव च ओह्दे बिच्च केह् होंदा हा कि गौरमैंट स्कूल हा ते गौरमैंट स्कूल ते पता गै तुसेंगी कि सिर्फ कि मतलब इक बारी जेल्ले तुसेंगी कुसै चीजा च टैलेंट ऐ तुसेंगी बड़े अग्गें पजांदे ते ओह् जेह्ड़ा हा ओह्दे च केह् होंदा हा कि हर साल गेमें दा पूरा प्रोग्राम होंदा हा ते ओह्दे बिच्च केह् होंदा हा बड़े भांति दियां गेमां होंदियां हा जि'यां लाई लैओ कबड्डी होई गेई खो खो होई गेई फिर दौड़ने आह्ली गेम होई गेई फिर होर बी बड़ी होंदियां हा बास्केट बाल होई गेआ ते होर बी बड़ियां गेमां होंदियां हा ते अस्स बी इं'दे बिच्च हिस्सा लैंदे हे ते अ'ऊं खेलदी ही कबड्डी ते कबड्डी च केह् होंदा हा अपनी टीम बनांदे हे अस्स जिन्नी शैल टीम होनी इन्ना शैल थुआनूं नाम थ्होना इन्ना शैल तुसें ओह्दी स्टेटा च खेलना ते बड़ा मजा औंदा हा ते जेल्ले एह् गेमां खलोंदियां हा ञ्याणे इन्ने खुश होंदे हे होर मते मते लोकें दे ञ्याणे जेह्ड़े होंदे हे मता मता पार्ट लैंदे हे गेमें च हिस्सा लैंदे हे फिर जेल्ले ओह् अपना पूरा सनांदे हे के असें इन्ने मजे कीते फिर ओह् अपने जिल्लै घरा आह्लें गी सनांदे हे घरा आहले अग्गें लोकें गी सनांदे हे ते उन्दे लोक बी आखदे हे कि असें बी इ'यै स्कूल पाना ते मतलब एह् बी बड़ा आखदे मायने रखदा कि तुस केह्ड़े स्कूल अपने बच्चे गी पान लगे ते मेरा मन्नना ते इ'यै ऐ कि अपने ञ्याणे गी शैल स्कूल पाना चाहिदा सानूं आहो जम्मू च बी बाकी स्टेटें आंह्गर हैन जम्मू बिच्च बी गेमें गी पूरा ओह् करदे बड़े जैदा कम्पीटीशन होंदे फिर प्राइजेस च उ'नेंगी मिलदे के तुस लाई लैओ केह् पता कुसै गी चैक मिली जंदा चैक बिच्च केह् होंदा उस्सी दस्स ज्हार दा नाम थ्होई जाना प्राइज च ट्राफियां थ्होंदियां हा ते में बी बड़े जगह पार्ट लेआ मिगी बड़े सर्टिफिकेट थ्होए बड़े मिगी मेडल थ्होए दे न